नमस्ते मैम नमस्ते हाँ मैम जो आपने ऑनलाइन मँगवाया था सामान तो वो आ गया है आप आइए अपना सामान डिलीवर लीजिए हाँ मैम हम आ गए हैं आपकी गेट के पास हाँ मैम आप एक नहीं मैम ऐसा मत करिए आप हम को कैश दे दीजिए मैम देख लीजिए मैम अगर आप को कहीं आस पड़ोस कहीं से हो जा रहा है तो आप मैनेज कर लीजिए मैम नहीं मैम अगर ऑनलाइन तो नहीं चाहिए था हम को तो केस डिलीवर ही चाहिए था ऐसा मत करिए मैम देख लीजिए अगर मैनेज हो जा रहा है कहीं से तो फिर करने की कोशिश करिए देख लीजिए मैम क्या कहीं से व्यवस्था हो पा रही है दरअसल मैम ऑनलाइन नहीं चाहिए था कैश चाहिए था अगर केस की व्यवस्था हो जा रही है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं हो रही है तो फिर देख लीजिए फिर आप क्या कह सकते हैं अगर हो जा रही है तो करवा दीजिए आपने कहा था कि यहाँ पर आइएगा हम आपका वो कर देंगे इस लिए हम कहें कि चलिए ठीक है हम आ जा रहे हैं नहीं मैम रिटर्न मत करिए अभी देख लीजिए अच्छा मैम तो ठीक है फिर ओ टी पी वग़ैरह चेक कर लीजिए उससे जैसा होता है तो फिर आप रिटर्न कर दीजिए ठीक है फिर जैसा होता है आप ओ टी पी द्वारा उसको रिटर्न कर दीजिए